मेरियां चार पंज स्हेलियां अस अस मतलब डेली जन्ने उत्थें इयां रोज अस जन्ने ताड़िया मारने आस्तै जन्ने मेरियां चार पंज स्हेलियां जन्ने ओह्दे कन्नै ताड़ी मारने कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा शरीर होंदा ओह् तंदरुस्त रौंह्दा मतलब पूरे शरीर दी हुल हलचुल रौंह्दी पैर हलदे साढियां बाहीं हलदियां पूरा शरीर हलदा फेर ओह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा शरीर होंदा ओह् तंदरुस्त रौंह्दा असें इ'यां मतलब अपना साह् बी इक दो मैंट्ट रोकी सकने जियां योगा होई गेआ योगा दा मतलब योगा अगर कोई नेईं बी करना चाह् उसी अगर तैरना पंसद होऐ तां ओह् अपने शरीर गी इ'यां बी तंदरुस्त रक्खी सकदा अस सवेरे जन्ने सारे जन्ने कोई चार पंज स्हेलियां जंदियां मेरियां शामी बी जन्ने अस उत्थैं तैरने आस्तै अस शाम्मी जन्ने कोई चार चार पंज बजे हारै कन्नै जन्ने उठी होर उत्थैं तैरने आस्तै साढ़ा जेह्ड़ा शरीर ऐ ओह् तंदरुस्त रौंह्दा पैह्लें आ'ऊं सोचदी ही कि योगा करां पर मिकी इ'यां ज्यादा मजा औंदा हा तैरने आस्तै फ्ही में दिक्खेआ कि एह्दे कन्नै मेरा जेह्ड़ा शरीर ऐ ओह् बी ठीक रवा दा नेईं कोई बमारियां लग्गै दियां में सोचेआ कि तैरना गै ठीक ऐ अगर जोह्दे बिच्च कुसा जे मन होऐ करने ओह् उ'यै करदा मेरा मन हा कि में तैरां ओह्दे कन्नै मेरी बाडी शरीर ऐ जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल ठीक रवा दा होर होर में जेह्ड़ा मेरी शरीर ऐ बिलकुल शैल रवा दा तैरने मतलब इ'यां तैरियै तंदरुस्त रौह्ने आं अस मेरी स्हेलियें बी बोला दियां कि ओह्दे कन्नै असें बडा फायदा होआ दा पैह्लें ओह् नेहियां जंदियां उनेंगी ही कि आ'ऊं चलो चलो तैरने गी चलने आं जियां बंदा खेलने जंदा उ'यां अस सवेरे शाम्मी जंदे रौह्ने उत्थैं असेंई बड़ा मजा औंदा स्हेलियां बी आखदियां कि हां पैह्ले अस जंदे नि हे हून जंदू दे जा ने ते नेईं असेंई कोई बमारियां लग्गा दियां मतलब इ'यां बिलकुल ठीक चला ने अस ते अगर अस तैरने नेईं जंदे हां तां केह् पता बन साढ़ा शरीर गी बी सौ बमारियां लगदियां अस जियां तैरने कि साढ़ा शरीर पूरा तंदरुस्त रौंह्दा ओह् हलचल होंदी रौंह्दी अस बमार कदें नी होई सकने जियां अस होर मतलब कि फिट्ट रौह्ने अस एह् नि ऐ कि जल्दी ऐ कोई बंदा ऐजड ऐ तां ओह् तैरी नी सकदा ऐ अगर ओह्दा शरीर ठीक रुह् ऐ तां उ'यै ओह् अगर गंद फंद नेईं खा मतलब शैल हैल्दी रुट्टी खा शैल शैल ताकतबर रुट्टी खा तैरी तुरने तैरी तूरी सकदा शैल होर एह्दे कन्नै असें बड़ा ज्यादा फायदा होंदा अस अपने साह् गी कंट्रोल मतलब करी रोकने तिन चार घैंटे जियां अस तिन चार घैंटे केह् बोली आ'ऊं पागल दो त्रै मैंट गै रोकी सकने अस अपनी सांस जिन्ने मैंट्ट कोई रोकी सकै जिन्ना बंदा रोकी सकै भाई आ'ऊं ते ज्यादा हा ज्यादा साह् मतलब तिन्न मिंट नी बा कोई डेढ मैंट्ट जां दो मैंट्ट दो मैंट्ट बी नी कोई इक मैंट्ट ते रोकी गै सकनी इक डेढ मैंट्ट टैम आस्तै असें रोकन पौंदी होर कन्नै शन्नै आस्तै कै इक टोपी छोपी चली अज्जकल ओह् लाउनी अक्खियें ऐनक लाउड़ी ओह्दे कन्नै नेईं किश होंदा बंदा शैल तैरी सकदा नेईं कोई परेशानी होर शैल इ'यां बंदा आई जाई सकदा सवेरे शामी साढ़ै घरै कोल गै जन्ने अस नेईं कुदै असें दूर जाना कि गड्डियैं रै जाना टाइम लग्गना असेंई घरै कोल गै होर ओह्दे कन्नै असेंई इन्ने फायदे होंदे तैरा कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी पूरे शरीर दी तबीयत होंदी ओह् कदी बिगड़ी नी सकदी ऐ पूरा शरीर साढ़ा तंदरुस्त रौंह्दा शरीर साढ़ा तंदरुस्त रौह्ग तां साढ़ी आजु बी ज्यादा होनी असें जीना बी ज्यादा साल ऐ अगर अस इ'यां गै रौह्गे तां फ्ही साढ़ी इ'यां गै इ'यां गै असें तौला गै मरी जाना अस जिन्ना अपने शरीर गी ठीक रखगे उन्ने दिन जीना इ'यै ऐ जे इन्नियां जियां अस रुट्टी हैली रुट्टियां इ'यां पता नी केह् केेह् दवाइयां पौंदियां बमारियें घर दवाइयां बी बमारियें दे घर होंदे इ'यै ऐ कि अस अपने तैरने जन्ने सवेरे शाम्मी साढ़ा शरीर पूरा तंदरुस्त नेईं असेंगी कोई बमारियां मेरियां स्हेलियां चार पंज सवेरे शामिया ओह् बी आखदियां कि अस जंदू दे जा ने अस कोई बमार बी नेईं होऐ अस 'इयां शैल गै रवा ने नेईं अस बमार होऐ न जंदू तक तैरगे ते बमार कियां होना बमारियां बी लगादियां असें बमारियां कियां लग्गनियां अस आपूं गै अपने शरीर गी अस ओह् करा ने आपूं गै अपने शरीर गी दिक्खा न अस के अस केह् खाना केह् खाना केह् नेईं खाना योगा अगर योगा नेईं करना अगर स्वी अगर असेंगी तैरना शैल लगदा अस तैरने क्यूंकि साढ़ा शरीर तैरने कन्नै बी ठीक होई सकदा असेंई कोई रोग बिमारियां कुछ नेईं लगदा ऐ होर जियां अस अपना साह् जेह्ड़ा साह् होंदा साढ़ा ओह् बी कोई इक दो मैंट्ट कं मतलब रोकी सकने असें अगर जियां असें कुदै कुछ जाना योगा करना ओह्दे कन्नै साढ़े जियां अगर बाल न कुसै दे झड़दे झुड़दे ओह् बाल बी नी झड़दे होर साढ़ै इयां मुंहै उप्पर बी शैल इ'यां लगदा कि इ'यां लगदा नी ऐ बंदे कोई उमर ज्यादा होई गेदी इयां निक्का गै लगदा ओह् इ'यां शैल इ'यां लोक क्रीमां श्रीमां लाने दी जरूरत नी पौंदा ऐ ओह्दे कन्नै पैह्ले गै बंदा शैल लगदा

असें इ'यै ऐ कि अस अपने आप गी तंदरुस्त इ'यां रक्खी सकने साढ़ा शरीर बी ठीक रौह्ना साह् बी रोकी सकने पूरा शरीर ठीक रौह्ना साढ़ा इ'यै बैनीफिट्ट न एह्दे